نرس اینجلا ڈاکٹر اسمیتھ پروفیسر جیمس کیپٹن لی انجینئر حسن مسٹر جون مسز غوثیہ ٹی ڈٹویل پروفیسر اینڈ ڈاکٹر ولیمسن